हा हलो हा हूअ तनवाणी ज्योति न हम्म हा हा दीदी चयो न न दीदी असांजो खीरु सुठो ई हूंदो आहे हेॾनि सालनि खां तव्हांखे ॾियूं था ॿिया बि असांजा कस्टमर आहिनि कंहिंजी बि फ़र्यादु आई कान्हे तव्हां कीअं त चयो की असांजो खीरु पाणीअ जहिड़ो आहे न न दीदी अहिड़ो कान्हे उहो तव्हां आहे न खीरु जा भाव हिन हिसाबु सां हूंदा आहिनि न हाणे जेतिरे लीटर जो तव्हां वठंदा हुजो भाव प्रमाणे हुन हुन जे हिसाबु सां तव्हांखे खीरु ॾींदा हुजूं न असां न न असां न न असां अहिड़ो मि मिलावट वारो कुझु धंधो कंदा ई न आहियूं असां लाइ कस्टमर भॻवान जे समान हूंदा अथव ख़बर अथव असां इअं थोरी दगो कंदासीं कंहिं सां असांजो खीरु सुठो ई आहे

न न बंदि छो कराइणो पवंदो हेॾा झूना तव्हां असांजा कस्टमर आयो ग्राहक आयो तव्हांखे थोरी असां इअं ई वञण ॾींदासीं न न असां खीरु हिकदमि माने चोखो ज हूंदो आहे असां अॻिते माना ध्यानु रखंदासीं मां असांजे सभिनी खे चवंदमि न न खीरु असां वटि बंदि न कजो असांजो न न असां शुद्ध म मेहुनि जो गायुनि जो शुद्ध खीरु हूंदो आहे तव्हां किथा हुते मिलावट वारनि खां वठण वेंदव उहो महांगा बि ॾींदव असांजो त तव्हांजे घर ताईं पहुचाए था वञूं तव्हांजे घर घर ताईं पहुचाई था ॾेई वञूं था पिया खीरु असां त न न खीरु त तव्हांखे असां सुठो ई ॾींदा आहियूं असां अॻिते बि सुठो ई ॾींदासीं त बि असां ध्यानु रखंदासीं हिन तव्हां जे फ़र्यादु तव्हां कई आहे हुनजे मथां वीचार कंदासीं असां सभु

न न असां सभिनी जो ध्यानु रखंदासी खीर बि कॉलिटी जो सभिनी जो असां ध्यानु रखंदासीं तव्हां चिंता न कयो न न असां खीरु शुद्ध ज हूंदव हाणे हा भले रखो